مشرقی دہلی میں ہمیں سب سے زیادہ پولیوشن پر کنٹرول کرنا ہوگا اور واٹر پالیوشن پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا اور جتنے بھی مشرقی دہلی میں نالے دکھیں گے وہ کوڑے سے بھرے پڑے ہیں ان کو سب کو صاف کرنا ہوگا نالے چلتے نہیں ہیں جمے رہتے ہیں ایک جگہ ان کو صاف کرنا ہوگا سب سے زیادہ یہاں پر پالیوشن ہوتا ہے انڈشٹری ایریا کی وجہ سے انڈشٹری ایریا میں پالیوشن کم کرانا ہوگا اور نوائز پالیوشن ہوتا ہے گاڑیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ گاڑیاں پالیوشن بھی پھیکتی ہیں اور ہارن اور زیادہ خطرناک خطرناک ہارن ہیں بہت لاؤڈ لاؤڈ ہارن ہیں ان سب کے بھی ہمیں کرنا ہوگا اور یہ واٹر کے حساب سے ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ بچانا ہوگا دلی میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پانی نہیں ہے پانی کی پائپ لائن ہی نہیں ہیں ہمیں سرکار اچھی چننی ہوگی سب سے مین ضروری چیز یہ ہے جو ہمارا کام کر سکے جسے ہم چنیں گے وہی ہمارا کام کر پائے گا